मां जॾहिं नई नई ऑफिस जॉयन कई हुई तॾहिं मूंखे हिक माण्हू ॾाढो परेशान कंदो हुओ हर कम में मूंखे विधूं विझंदो हुयो ऐं मुंहिंजो कम न थियणु ॾींदो हुयो ऐं मुंहिंजे हर कम मां मे हिनमें कढंदो हुयो सेखारणु बि पसंदि न कंदो हुयो मूंखे मुंहिंजे कम करण में घणी ई मुश्किल थींदी हुई उन्हनि मुश्किलिनि जो सामनो करे मां धीरे धीरे उन माण्हूअ सां गॾु एडजस्टमैंट करणु चालू कयो हाणे असां ॿई मिली करे हिक ॿिए सां कमु करे सई तराहं कम खे अंजाम ॾींदा आहियूं ऐं पंहिंजो ऑफिस जो कम शांतिअ सां निपटाए सघंदा आहियूं